तव्हां पंहिंजे भाउ जी मंगड़ी ऐं शादीअ जे बारे में ॿुधायो जय झूलेलाल मां पंहिंजे वॾे भाउ जी मंगड़ी जे लाइ मुंहिंजे भाउ जो नालो रमूं आहे असां हुनजी अहमदाबाद में मंगड़ी जे लाइ छोकिरी ॾिसणु वियासीं हुते असांखे छोकिरी वणी हुन सां ॻाल्हायोसीं वेठासीं थोरो खाधो पीतोसीं पोइ वरी छोकिरो छोकिरी पाण में मिलिया उन्हनि ॻाल्हायो हिकु ॿिए सां उन्हनि खे बि ॻाल्हि वणी त हुननि पंहिंजे वॾनि खे चयो मम्मी पप्पा खे की असांखे भई वणे थी ॻाल्हि त तव्हां भले अॻिते वधायो त हुननि जेके छोकिरीअ जो माउ पीउ आहे छोकिरे जो माउ पीउ आहे हुननि पाण में वेई करे ॿिन्हिनि दूत ॿिन्हिनि ॼणनि सभु नकी कयूं की सगाई कॾहिं रखणी आहे रिंग सैरिमनी त पोइ हुननि डेटर नकी कई पंज डिसंबर पंज डिसंबर ते असां सभु तयारु थियासीं छोकिरी वारनि जे घरु वियासीं असां रिंग सैरिमनी जे लाइ रिंग वरितीसीं मुंडी हुन मुंडी पातऊं हिक ॿिनि खे हिक ॿिन्हिनि खे ऐं उनखां पोइ हुननि माला पातऊं हिकु ॿिन खे केक कटायो कटियो गॾु हुनखां पोइ केक खाधोसीं हुननि जे दो मुंहिंजे भाउ जे दोस्तनि थोरो डांस वांस कयो नचिया टिपिया राति थी रोटी खाई करे असां सभु ॼणा मोकिलाए निकितासीं हुतां खां पोइ असां सूरत वापसि आयासीं सूरत में आयासीं ॿ चारि महिना निकिता पोइ मुंहिंजे भाउ जे शादीअ जो डेट नकी करणी हुई त पप्पा जन चयो की भई हाणे हुननि सां छोकिरीअ वारनि सां ॻाल्हायो त हुननि जी डेट नकी कयऊं त पोइ असां हॉल वग़ैरह बुक कयऊं जीअं शादी सुठे नमूने थी वञे पोइ असां हुननि सां ॻाल्हायोसीं हुननि सां सभु नकी कयोसीं त जनवरीअ जी डेट नकी थी वई हॉल बि बुक थी वियो भगवती पार्टी प्लॉट नकी कयोसीं पोइ छोकिरीअ वारा आया हिते अ असां हिते सभु ॼणा जीअं असां जंहिंमें सिंधी समाज में ॾिख थींदी आहे तेल बुकी थींदी आहे ऐं बहिराणो साहिब थींदो आहे सुखमनी साहिब थींदो आहे सुखमनी कराइसीं असां पहिरें ॾींहुं हुन में असां नचियासीं टिपियासीं गुरूअ जो थोरो भॼन ॻायोसीं गुरूअ के असां टुकुड़ु चाड़ियोसीं प्रशाद विरायोसीं हुनखां पोइ ॿिए ॾींहुं असां बहिराणो साहिबु हुयो बहिराणे साहिब ते असां नचयासीं टिपियासीं तयारु थिआसीं हुन जे ॿिए ॾींहुं हुन जी राति जो ई तेल बुकी हुई तेल बुकीअ ते असांजे में महाराज आहियो तेल जी विधी कयईं हुनखां पोइ असां तेल लॻाइणु चालू कयोसीं असांजे भाउ खे हुननि जे दोस्तनि सॼी तेल जी बोतलु हुनजे मथां हारे छॾी हुननि खे लॻाइणु जिम लॻाइण लाइ हुनखां पोइ असां कपिड़ा फाड़यासीं हुनजे दोस्तनि कपिड़ा फाड़यऊं ॿिए ॾींहुं मंझंदि जो ॾिख हुई असां ॾिख ते सभु तयारु थी करे वियासीं मुंहिंजे भाउ खे असां सैहराबंदी कईसीं ॾिख ते हुन में पोइ असां बारात कॾीसीं बारात में सभिनीनि नचिया टिपिया जिथे हॉल में छोकिरी आई हुन छोकिरीअ सां असां गॾु नचयासीं टिपियासीं ॾिख महिल ॾिख पोइ पूरी थी वई ॾिख में सॼी विधी थी वई हुनखां पोइ असां ॾिख पताए करे छोकिरीअ खे घरु वठी वियासीं ऐं हुनखां पोइ राति जो रिसैप्शन हुयो त असां नालो रखियोसीं पिंकी पिंकीअ खे असां घरु वठी वियासीं घरु वठी वञी करे असांजे सिंधीअनि में अ लूणु मवाइणु थींदो आहे लूणु मवायोसीं लूणु मवाए करे ऐं पोइ थोरो हुननि खे चांहि नास्तो करायो पोइ उहे रिसैप्शन जे लाइ तयारु थिया ऐं तयारु थी करे जिथे भगवती पार्टी प्लॉट आहे हुते पार्टी प्लॉट ते वियासीं पार्टी प्लॉट ते वञी करे सभु महिमान आया सभु ॼणनि इन्जॉय कयोसीं हुननि सां गॾु असां फ़ोटो बि वग़ैरह खिचियासीं हुननि सां गॾु नचियासीं टिपियासीं ॾाढो इन्जॉय कयोसीं शादीअ में ऐं ॾाढो मज़ो आहियो सभिनि जा आशीर्वाद वरतऊं ऐं सुठे नमूने शादी पती वई